جی السلام علیکم جی کیا آپ دلی پبلک لائبریری سے بول رہے ہیں جی جناب میں جو ہے آج سے ایک مہینے پہلے چار کتابیں لے کے گیا تھا مجھے پندرہ دن کتابوں کے اوپر ہو چکے ہیں تو مجھے جاننا تھا کہ پندرہ دن کے کیا لیٹ فیس کے فائن ہیں جی اوکے ایک بک کے چار کتابیں لے گا تھا تو چار کتابوں کے تین سوئے ہوا تو میں جو جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا جو آپ کی پبلک دلی پبلک لائبریری ہے وہ کب سے کب تک کھلتی ہو میں کب آ سکتا ہوں اچھا تو جب میں وہاں آؤں گا تو کیا میں آن لائن پیمنٹ دے سکتا ہوں یا مجھے کیش پیمنٹ دینی ہوگی اچھا تو کیا میں یہ نہیں کر ستا کہ میں آن لائن پیمنٹ دے دوں اور بعد میں بک سبمٹ کر دوں اچھا اچھا جتنے دن میں لیٹ کروں گا اتنا فائن بڑھتا رہے گا میرا کتنے پیسے بتائے تھے ہیں اپنی ایک دن کے ایک بک کے اچھا اچھا تین سو روپے اچھا تو مجھے آپ وہیں ملیں گے آپ یا کوئی اور ملیں گے مجھے کس سے ملنا وہاں آن کر ٹھیک ہے آپ کا نام ٹھیک ہے تو میں انشاء اللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں جلد سے جلد جو ہے آپ کی لائبری میں حاضر ہوں اور میں آپ کا بک ریٹرن کر دوں اور پھر اسی حساب سے جو بھی فائن بنے گا میں انشاء اللہ آپ کو جو ہے کیش پیمنٹ میں جو ہے ادا کر دوں گا ٹھیک ہے سر میں آپ کا ان شاء اللہ کل یا پرسوں آتا ہوں فائن ادا کرنے ٹھیک ہے میں پرسوں آتا ہوں اپنے انشا اللہ السلام علیکم